چھبیس ہزار پانچ سو پچپن ستتر ہزار ایک سو بیاسی پانچ لاكھ چھیالیس ہزار چھ سو ننانوے پندرہ ہزار آٹھ سو چالیس اٹھاسی ہزار چھ سو انچاس